सो म्हाका चाव कोरपा चोड लायक जाता किद जाता लायक फस्ट टायम हांयन म्हाजे मामा चोयल्लें चाव कोत्ता ती एंड हांव मोटिवेट जालें की म्हाकाय बी कोरपा जाय मा हांव म्हाक केश कोन कोत्ता लायक तूं म्हाका सांग रॅसिपी सांग आनी लायक म्हाक दिसतालें की चाव करपा बरें डिफिकल्ट म्हूण एंड दॅन हांय स्टाट कोलें की चाव करपा केश कोन करोप ती म्हाक माय इजी जिसलें कोरपा आनी हांव बी आतां सद्दां हांव चाव करपा स्टाट करता केन्ना साखर चड जाता कमी जाता सो मागी इट्स ओके लायक शिकता हांव कशें करपा तें मागी पर्फेक्ट जायना लायक फुडारा माय जातलें पर्फेक्ट सो केन्ना लेट जाता म्हाका सो म्हाजें तें गो टू मील आसता लायक सँडवीच आसता म्हाजे घरा कडेन सँडवीच तेन्ना हांव तांतें फ्राय करता आन तितू घालता ईफ तें बी ना जाल्यार आमचे चीज आसता ना बटर आसता तें घालता तेन्ना टिफीन पॅक करताना बिस्किट्स आसता बिस्किट्सय मा थोडेशे चिली फ्लेक्स घालता थोडेशे वॅज कितें वॅजिटेबल्स कितें उरता लायक टोमॅटो उरता ते इजी वॅजिटेबल मे खंय मेळटा सो तें घालता हांव आनी थोडेशें तांतें बी घालून लायक कितें लायक ना डीश करत धाकटी धाकटी डीश करता पोटा पोडपाशे अशे डीश करता आनी तें हांव टिफिना पॅक करता सो लायक इंग्रिडियंट्स बी केन्ना कमी पडटा घरा कडेन ना जाल्यार चॉकलेट्स उत्ता छो चॉकलेट मॅल्ट करतां हांव आनी ती मॅल्ट करून हांव दुदा घालून मिक्स करून तेजे शेक पिता नाजाल्यार ईफ मॅगी आसा लायक मॅगी कितें करता हांव स् म्हजी मॅगी डिफरंट आसता सो हांव ती मॅगी फस्ट हांव बॉयल करता आनी ती सॅपरेट घालता एन जे वॅजिटेबल्स आसा लायक उल्लले वॅजिटेबल जे मम्मी यूज करना ती लायक हांव कट करतां आनी ती फ्राय करता बरी मसाला बी घालून आनी मागीर ती जी बॉयल्ड आसा पय मॅगी ती बरी हांव सु बरी लायक ड्राय करता आन माय ती तितूंत उडयता आन मागीर तितू सोया सॉस घालता मॅगी पावडर घालता आनी तितून लायक आनी खंयंचें सॉस बी आसल्या अशें घालता आनी चीज बी घालता आनी ती बरें यू नो फ्राय करतां लायक चोवमीन अशें करतां आनी खाता नाजाल्यार आनीक ऑप्शन आसा की ईफ चपाती उल्लली आसा कालची चपाती रातची उल्लली आसा जाल्यार ती हांव घेता तितू फ्रँकी अशें करतां लायक जे वॅजिटेबल्स म्हाजे माम्मीन उल्लले आसा ती ती यूज करना ती हांव वॅजिटेबल्स कट करतां बरें फ्राय करतां या बॉयल करतां एक बेजिकली बॉयल केल्यार ताजे बरें उत्ता लायक लायक न्युट्रिशन बरें उत्ता आनी फ्री ऑफ जंक्स उरता सो हांव डायरेक्ट फ्राय करना बिकोज ऑयल बी तितलें बरें आसना जिवा सो हांव डायरेक्टली बॉयल करतां आनी तें घाल स्लायस बी मारून तितू घालता आनी थोडेशे मॅगी उडयता चोड न्हू आनी थोडेशें मीठ घालता आनी थोडेशें सॉस घालता सॉस लायक म्हाका खूब आवडटा तितू घालपा सो सॉस घालता आनी हें म्हजें जाता टिफिना पॅक करून हांव वयता खावपा